हय त्रीवेद उलयता तुमकां कितें जाय आशिल्लें ओके सर ख खंयचे एरियेन सोदता सर तुमी प्रोपर्टी ओके

ओके सर आनी तुम तुमका रावपाक तीं कांय तुमकां भुरग्यांक बी तशें कितें

हां म्हणजे अशें सॅक्लूडड हय मात्शे भितरल्या प्लेसिंचेर तुमका जाय आशिल्लें बरें अशें सर तुमकां अशें तालिगांव किवा परवरी वा भितरल्या सायडीन बी तशी चलता काय आनी अशें भायर जाय आशिल्लें

ओके

करेक्ट करेक्ट

करेक्ट करेक्ट सर तुमच्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे म्हाका दिसता तुमका ती तालिगांव बी ती एरिया बरी पडटली कित्याक थंंय आतां रस्ते बी कनॅक्टिवीटी मात्शी बरी जाल्या न्हय आनी प्रोपर्टीज तुका थंय बऱ्यो येता फ्लॅट बी बरें आयला कंस्ट्रक्शन थंय एक दोन कंस्ट्रक्शन म्हणल्यार हें देवश्री आनी आनी दोन तीन अशीं बरी मोडल्स बरी बरी कंस्ट्रक्शनां आयल्या सर तातूंत तुमकां हांव फ्लॅट दाखयतां त्या फ्लेटान म्हणजे खंयचे तुमका फेसिंग जाय वास्तू प्रमाणे कितें हें तें तें आमी मेळून पळोवया सर आनी मेळून आमी हें करया एक डिसायड करया आनी मागीर वी कॅन गो अहॅड रेट म्हणजे एक पन्नास लाख वान बी एच के अशीं चल्ला थंय ओके ओके थँक्यू सर एस